जी हमरा लागै लागै छै लागैत अछि कि जे कोनो भी लोगक कोनो भी लोगके की अपन राज्यके बारेमे पूरा भौगोलिक जानकारी होइत अछि किएकि एकरा सऽ जे छै ई होएत की आहाँके अपन राज्य सऽ बेसी लगाव अछि तैँ दुआरे से जे छै हमरा ई चीजके लागैत की जे हर इंसानके हर लोग लोगन हर लोगोकए जे छै ई चीज के बारे मे पता लाग होना अइछ एहाँ पता होना आवश्यक अछि कि हुनकर राज्यके भौगोलिक स्थिति की अछि हुनकर राज्यमे के की प्रसिद्ध अछि आओर हिनकर राज्यमे की तरहके जे छै वातावरण अछि तऽ ई जे छै काफी महतपूर्ण एक जे छै जानकारी हर लोगक जानैके प्रति जागरूक होइके अछि तऽ हमर राज्यमे हमर राज्य जे बिहार छथि ओकर बारेमे बहुत सारा प्रसिद्ध कथा जे छै प्रसिद्ध अछि राजनीतिक भो राजनीतिक रूप सऽ बिहार एकर अइसन राज्य अछि जे काफी मायने मे जे छै बहुत सारा राजनीतिक गतिविधिके जे छै एक नया रूप दै के सामर्थ्य राखैत अछि भूत भूत कालमे भी आओर वर्तमानमे भी जेनाकि उधारण के तौर पर अहाँ देखैत अइछ की भूतकालमे की जे पी आन्दोलन जे पी आन्दोलन जेकि अपन बिहार राज्य सऽ गाँधी मैदान सऽ जे ओकर उद्घाटन होलै जेकि जय प्रकाश नारायण कयलेकै ओ आन्दोलन से जे छै इमरजेंसीके दौरमे ओ आन्दोलन सऽ काफी देशमे जे छै एक जनता दलके एक सरकार बनैत अछि तऽ ओ तरह सऽ देखल जाएत तऽ एक काफी देशमे एक हलचलके जे छै शान्त कयलक ओ जे पी आन्दोलनके शुरुआत बिहारसए होइत अइछ लालू प्रसाद यादव एक काफी प्रसिद्ध नेता राज नेता बिहार बिहार प्रदेश से ही निकलल अछि जेकि काफी आगू चैलिके राजनीतिक दिल्लीके राजनीतिकमे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभौने रहथि नितीश कुमार जेकि बर्तमानमे बिहार के मुख्यमंत्री अइछ हुनकर भी काफी योगदान रहल रहैथ राजनीतिकमे अब ई तऽ राजनीतिक पृष्ठभूमि भेल आब अगर अहाँ चलि जाउ धार्मिक पृष्ठभूमिमे तऽ अहाँके यहाँ बिहारमे जे छै बहुत तरहके एना टाइपके धार्मिक स्थल मौजूद अछि जेनाकि मानिके चलू कि बहुत तरहके एना धार्मिक स्थल अछि मन्दिर मस्जिदके रूपमे जेकि काफी प्रसिद्ध अछि गुरुद्वारा जेकि पटना साहेबके गुरुद्वारा जे छै ओ भी काफी प्रसिद्ध अछि आओर मन्दिरमे जेनाकि मानिके चलौत सिंघेश्वर धाम मन्दिर बाबा सुन्दरी मठ मन्दिर शिकलीगढ़ धर धरहरा मन्दिर आओर एना तबके काफी तरहके मन्दिर अछि जेकि अपन बिहारमे के जे छै एक सौन्दर्यके बढ़ावैत धार्मिक परिवर्तनके ओर लए जाएके लिये काफी बढ़िऑं दिशा मे लए जए के कारगर अइछ आओर ई तरह सऽ आओर देखल जाए तऽ प्राकृतिक रूप सऽ भी काफी जे छै अपन राज्य समृद्ध अछि जेना कि वन वृक्ष वाटिका काफी मात्रामे अपन राज्यमे मौजूद अछि आओर फसल किसानके समृद्धिके लिये भी काफी जानल जाएत अपन राज्य जेना फसलमे अहाँ मक्का लए ली मक्का लियौ पटसन लियौ गेहूॅंम दालि गेहूँ दालि धान ई तरहके फसल काफी महतपूर्ण भूमिका निभाबै अछि कृषि प्रधान राज्य अछि आओर फलमे लीची जेकि मुजफ्फरपुरके लीची आहाँ जानै छियै तऽ की विश्व विश्वविख्यात प्रसिद्ध अछि जेकि मौजूद जेकि बिहारेमे मौजूद अइछ आओर भी बहुत तरहके प्रसिद्ध अगर आहाँ चैलि जेबै साहित्यकारके दिस सऽ तऽ फणीश्वरनाथ रेणु जेकि बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार जेकि बिहारेके धरती पर जन्मैत अछि आओर नागार्जुन आओर आहाँ चैलि जेबै महादेवी बर्मा काफी मात्रामे जे छै दिनकर साहब काफी एना मात्रामे छनि कि जेकर भी कोनो कल्पना नहि कयल जाएत जे अपन राज्यके काफी गौरब महसूस करबै अछि तऽ हमरा लागल छल की हमर राज्य छै बिहार छै ओ सभ राज्य सऽ अव्वल नम्बर पर रहत आओर बहुत ही जादा मान्यतामे हमर राज्य जे छै सब राज से सर्वप्रथम पर उँचा विरजमान अछि